ہاں میرے علاقے میں آرٹ گیلریاں موجود ہیں اکثر میں وہاں جایا کرتی ہوں میں اپنی فرینڈوں کو بھی لے کے جایا کرتی ہوں کیوں مجھے آرٹس دیکھنا بہت پسند ہے وہاں پہ جا کے جو وہاں کے فنکار ہیں جنہوں نے وہ آرٹس بنائی ہوتی ہیں ان سے باتیں کرنا مجھے بہت پسند ہے میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آرٹس کیسے بنتی ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آرٹس آرٹس کے لیے ٹیلنٹیڈ ہونا بہت ضروری ہے اور یہ پچ پہلے پرانے زمانے سے چلتی آ رہی ہے اس میں پہلے لوگ پتھروں پہ بھی آرٹ بنایا کرتے ہیں ہم پتھروں پر سے آرٹ بنایا کرتے ہیں اور یہ میں ان کے ہی بتائے ہوئے بتائی ہوئی باتیں بتا رہی ہوں آپ کو یہ بہت پرانی زمانے سے چلتی آ رہی ہے اور اس پینٹنگوں کو لوگ خریدتے ہیں اور اس کو جو لوگ بناتے ہیں ان کو خرید کے بہت خوشی ملتی ہے وے اپنے فرینڈس کے لیے خریدتے ہیں اپنی فیملی کے لیے خریدتے ہیں کچھ لوگ اپنی اپنی پسند کے آرٹس بنواتے بھی ہیں اور آرٹس بیچ کر کچھ لوگ پیسے بھی بہت کماتے ہیں مہنگے مہنگے آرٹس بیچتے ہیں وہ اور وہ ایسے آرٹس بیچ کر بہت پیسے کماتے ہیں